بچپن سے ہی مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے میں جب چھوٹی تھی تب میرے والد نے مجھے ایک کیمرا لا کے دیا تھا اور تب سے میں فوٹوگرافی کر رہی ہوں مجھے مختلف چیزوں کی فوٹو کھینچنا بہت پسند ہے میں جہاں بھی کوئی اچھی چیزیں دیکھتی ہوں اس کی فوٹو کلک کر لیتی ہوں اور مجھے فوٹوگرافی جاری رکھنے کے لیے میں نے اپنے اس کام کو لگاتار کیا ہے اور فوٹوگرافی سیکھنے کے لیے میں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن بھی لیا جہاں مجھے فوٹوگرافی سکھائی جاتی ہے میں اپنی فوٹو کھینچ کر الگ الگ پیجیز پہ اپلیٹ اپلوڈ کرتی ہوں جیسے کہ انسٹگرام پہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ میں مختلف جگہوں پہ اپنے فوٹوز اپلوڈ کرتی ہوں اور مجھے اپنے فوٹوگرافی رکھنے کا جاری رکھنے کا بہت شوق ہے اور میں آئندہ میں ایک بہت اچھی فوٹوگرافر بننا چاہتی ہوں